आंहा सा स्नि बिदा फंबाइ आरो सासे बिनानाव दङ आंनि गेदेरा आबादारि बियो आबाद मावनानै जायो आंनि उन्दै बिनानावा फोरोंगिरि आथिखालाव बियो आजिरा लाबाय बिनि उननि फंबाइ सासेया थिखा मावोमोन नाथाय आथिखालाव बियो जेबो थिखानि खामानि दामानि मोनैलाय दायो बियो आबाद मावनानै जाफिनबाय आरो बिनि उननि फंबाइया बियो आबादारिमोन आबादारिब्लाबो बियो गावनि रोंगौथिजों दायो मिसथ्रि मावनानै जायो आरो बिनि उन्दै सासेया बियो आबाद मावनानै जाग्रामोन नाथाय बियो आबादखौ गाव मावालासिनो गुबुननो मावहोनानै दायो बियो फालांगियाव आखाइ होबाय आरो बिनि उन्दैसिन फंबाइ बियो आबाद मावनानैनो जायो जोबथानाय फंबाइ बियो गुदि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि दा बिदिब्ला जोंनि गेजेराव जोंनि सासे बिफा सासे बिमानि जों बिदा फंबाइ सा स्नि आरो सासे बिनानावखौ लानानै जोङो रुजु रुमु जोङो आइ आफानि आसि थुनाय थुनाय फोरोंनायजों जों आखल गियान रोंदों अब्लाबो आं जाबाय सासे फोरोंगिरि आं दा आजिरा लाबाय गुबुन सासे बिनानावाबो फोरोंगिरिमोन आजिरा लाबाय दा बिदिबा जों फोरोंगिरि न'खराव साथाम दङ जों फोरोंगिरिफोरनि जे फरायसालियाव थांनाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय बे जोंहा एसे गोरोबनाय दं बेराफारसेथिं गुबुन जाय साथाम बिसोरो आबाद मावनो जाग्राखाय बिसोरहा आबादनि फारसेल' गावसोरनि साननाय आरो मावनायनि हुदा दं सासेया जिहैथु मिसथ्रि मावो बिनि मिसथ्रि मावनाय न' लुनाय बायदिसिना आगजु आग्ला बानायनाय बिनि साननाय आरो मावनाया जोंजों आलादा दा बिदिब्ला जोंनि गावबागाव न'खर संसार सालायनाय थांना थानायनि बेलायाव जोंनि आखल गियान रोंनायजों जों गावबागाव न'खरखौ दैदेननो गोनां जानायाव जोंनि रोंनाय आरो मावनाय फाराग थानायलाय जोंनि गेजेराव माखासे गोरोबनाय दंब्लाबो आरो माखासेया बेनिखायनो गोरोबलाया